हाँ मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर भी जीवन है मैं यह बात इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो सकता है जिसके अंदर जीवन सम्भव है तो यह भी यह बात भी सम्भव है कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में भी जीवन सम्भव है अब हम बात करें ब्रह्मांड में उपस्थित इतने सारे ग्रहों के बारे में जिस तरीके से पृथ्वी ग्रह में जिस तरीके से इंसान रह रहे उसी प्रकार से अन्य ग्रहों में भी कोई ना कोई जीव या फ़िर कोई ना कोई इंसान या तो एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं एलियन के बारे में जो एलियन हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से आते हैं और वो रह रहे हैं तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड में भी जीवन सम्भव है